السلام علیکم شمائلہ باجی مجھے آدھار سروس سے ایس ایم ایس ملا ہے کہ میری آدھار اپ ڈیٹ کی درخواست زیرِ عمل ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب میں آدھار کارڈ اسٹیٹس کیسے چیک کروں اچھا پہلے گوگل پر یو آئی ڈی اے آئی ویبسائٹ پر جاؤں پھر آدھار کارڈ پر کلک کرنا ہے پھر اسٹیٹس چیک پر کلک کرنا ہے جی ٹھیک ہے آپ کا مجھے اتنا کچھ بتانے کے لیے شکریہ